हेलौ मा खालामखो दानि जा सोलिफुनाय जाय ना बर' समाजनि बेलायाव आरो ना बर' राव बर' समाज बे बेलायाव मेदामा माबायदि बिबुंथि होनो सानो एबा मानि आं एसे ओरैबायदि सानदों आरो ना बर' रावनि सायाव आरो आं हारसिं सानखोमानाय दं दा बेलायाव मानि मेदामनि फारसेनिफ्राय आं एसे मिथिगोरनो लुगैदों एसे नों बरनायना होनो हागोन नामा नंनायाथ' नंगौ नंनाया नंगौ ओरैबादि दाना मोनसे खोथाखौ साननांगौआ बेनो जायफोरनाखि उन्दै उन्दै समनिफ्राय दा जाखांबोगासिनो जाखांबोगासिनो नङा होनबा ओरै जोंनि माखासे बर' रावाबो मानि उन्दैफोरनिफ्राइ जुदि फोरोंनो हायाबाथ' देरनानै मा फोरोंगोन जोंनाव मोनसे खोथा साननांगौ जायो उन्दैफोरनिफ्राइ जुदि फोरोंनो हायाबा मोजां रोखोम गियान होनो हायाबा अब्ला जों देरनानै मा फोरोंहैगोन जोंहा मोनसे सानांगौ दं जेरै उन्दै समाव मानि बांसिन गथ'फ्रानो बिमाखौ मा होनो आइ होन्नांगौआ मा होनो मा होनो आफा होनांगौखौ मा होनो बाबा आदै होन्नांगौखो मा होनो दादि होनो बेफोरबायदि जोंनाव सोलियो आरो दा बे बेलायाव माने बैफोर गथ'फोरखौनो सम लानानै ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनो हायोबा मोजां जे मानि आजिखालिथ' नों गामियाव क्लाब थायो नोङो ओरैनो गथ'फोरजों मोनसे ज' मोनसे सावराय मेल खालामनानै सावरायलायनानै जों मानि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोन्थालायनो हायोबा जाहाथे बै गथ'फ्रा खोमायाव हाबनाय आरो नुनायजोंसो सोलोङो नालाय बिखौ मानि बोजबनानै लानो हायो जों बेखौ मावनो हायो मानो मानि नैबे देरनायफोरखौथ' मा होनबावनो बै उन्दै समनिफ्राय जाय मानि जाखांबोनाय बेखो जों मानि फोरोंलांनो हानाय मोनसे जोंनाव मोनसे लामाया फैगोन आरो आं बेखौ मोनसे साननाय दंमोन गुबैयैथ' नोङो आजिखालि बिमा बिफायाबो एसे सांग्रांथि जानो रोंनांसिगौ फोरोंगिरि जानानैल' सासे बर' समाज सिबियारि जानानैबो जे गथ' सासेखौ मोजां खालामानो हायो बेथ' नंखाया बयनिबो मोनसे सापर्ट नांगौ मोनसे सापर्ट थालायबासो मानि मोनसे खौसेथि फैयो खौसेथि जाबासो जायगानिबो मोनसे डेभलपमेन्ट जाखांनाय फैयो आरो जोंनाव बेजों लोगोसे नोंगौ दा बे बेलायावनो नों बुंनायफोरबायदि जेरै बर' भासा बर' राव जोंनि बे मोनसे सिनायथि नंगौ गान्नाय जोमनाय बर' राव बे जोंनि मोनसे सिनायथि दा बे बेलायावनो मानि बर' रावखौ मानि फोथांनानै लाखिनांगौया जों मानि बे इयुन जोलैयाबो गथ'फोरखौबो जों बुजायनांगौया बिराट गोनांथिसै आरो बे आरो दा नैबाव मोनसे खोथा दङ जोंनाव मानि जायो जायो दे